टेक्नॉलोजी असां खे जाम बदले छॾियो आहे जीअं कि हाणे इन्स्टाग्राम वॉट्सअप फेसबुक टेलीग्राम इहे सब ऐप अची विया आहिनि त माण्हू हिन में ई सॼो ॾींहुं विन्दिरियो थो रहे जो कि ग़लत ॻाल्हि आहे पहिरियों माण्हू थोरो टाइम पंहिंजी फ़ैमिली खे ॾींदो हो हाणे उहो फ़ैमिली जो को टाइमु हिन इंस्टाग्राम ऐं इहे सभिनि ऐपनि खणी छॾियो आहे पंहिंजो कमु पासीरो रखे माण्हू सॼो ॾीहुं वेही करे इंस्टाग्राम फेसबुकनि ते रीलूं तो ॾिसे जंहिं सां हुननि जो कमु बि अधूरो थो रहे ऐं सॼो ॾींहुं हो मोबाइल बि थो हलाए जो कि जाम ग़लत ॻाल्हि आ्हे